दोहराने होशंगाबाद ज़िले में स्थानीय उल्लेख चिन्ह इसानी चिन्ह है जैसे मा पचमढ़ी हो गया और मोत पचमढ़ी हो गया और ये मड़ई हो गया और चावलपानी हो गया और जैसे अन्य पर पर्यटक स्थल हैं जिन्हें कई तरीक़े से साँस्कृतिक महत्त्व मिला हुआ है पचमढ़ी में कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं और चावलपानी में कई देखने लायक पर्यटक स्थल हैं और वहाँ पे बसे अलग अलग प्रकार के बावड़तवा हो गया और बावड़तना में अत्यधिक सुंदर तालाब है जहाँ पे नहाने का स्थान है लोग वहाँ घूमने जाते हें फ़िशिंग करने जाते हैं और अन्य अन्य तरीक़े से मौज मस्ती करने जाते हें पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग अपने